مصنف ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے جیسا کہ آج کل لوگ اس کو بہت آسان سمجھتے ہیں کیونکہ آج کل لوگ کہیں سے بھی کچھ نقل کر کے اس کو کتابی شکل میں چھاپ کر خود کو مصنف کہلانا پسند کرتے ہیں حالانکہ ایسا کرنا غلط ہے مصنف کے سامنے کئی ساری پریشانیاں آتی ہیں جیسے مال پریشانی مصنفوں کے لیے مالی حالات عام طور پر مشکلات کا باعث بنتے ہیں کیونکہ کتابیں لکھنا اور ان کو شائع کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کافی رقم کی ضرورت ہوتی ہے اور انسان لکھ تو لیتا ہے لیکن مالی کمی کی وجہ سے اس کو چھاپ نہیں پاتا ہے یہ ایک بہت بڑا چیلینج ہے اور اگر کتاب کی فروخت اور دوسرے آمدنی کے ذرائع نہ ہوں تو مصنف کو مالی پریشانی ہو سکتی ہے شہرت بہت سارے مصنف اپنے لکھائی کی شناخت میں پیشہ وارانہ مسائل کا سامنا کرتے ہیں ان کو کتاب کی شہرت حاصل کرنا اور اپنے قارئین تک پہنچانا مشکل ہوتا ہے جو کہ ان کی پریشانی کا باعث بنتا ہے ٹھیک رہنمائی بعض اوقات مصنف کو اپنی کتاب میں کو مارکیٹ میں لانے اور اسے شائع کرنے کے لیے ٹھیک رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے